पहले हम लोग के यहाँ टेलीफ़ोन बूथ हुआ करता था टेलीफ़ोन बूथ के बाद सिक्का गिराने वाला आया उसके बाद छोटा फ़ोन आया छोटा फ़ोन से इच्छा हुई की बड़ा फ़ोन ले बड़ा फोन से बहुत बाद ज़्यादा फ़ायदा है उसमें फोटो खींचने का काम उसके बाद कोई कागज़ कहीं से आदान प्रदान का काम भी हो जाता है तो बड़ा फ़ोन से अनेक फ़ायदे हैं छोटे फ़ोन से सिर्फ़ बातचीत होती है सिक्का गिराने वाला फ़ोन था उससे सिर्फ सिक्का गिराइए और अलग बात कीजिए बात करने के दरमियान में अपना कभी सिक्का ख़त्म हो जाए फिर गिराइए फिर सिक्का ख़त्म हो जाए फिर गिराइए इस ढंग से आ रिसिभर वाला में एक दूसरे से बात करने में अलग अलग ज़्यादा पूँजी लगता था लेकिन अब जो है सो उसके बाद छोटा फोन आया छोटा फोन में हम लोग छोटा फोन यूज़ करते हैं फिर इच्छा जाहिर होती है की बड़ा फोन यूज़ करें बड़ा फोन में फोटो खींचने का काम है कागज़ का फ़ोटो कहीं भेजना है तो वह हो जाता है अपना फ़ोटो कहीं जाना है तो वह हो जाता है तो अनेक सारे फ़ायदे हैं इसीलिए बड़ा फोन ज़्यादा उपयोगी है छोटा फ़ोन कम उपयोगी है तो इच्छा तो जाहिर होती है तो बड़ा फ़ोन ले लेकिन पूँजी का अभाव है इसलिए बड़ा फ़ोन नहीं ले पाते हैं लेकिन इच्छा जाहिर होती है की बड़ा फोन से ही काम किया जाए बड़ा फ़ोन से हम कुछ चैनल भी दिख दिखाई पड़ता है उससे कभी मनोरंजन का कार्यक्रम भी होता है मनोरंजन भी कर लेते हैं बड़ा फोन से यही सब है यही सब फ़ायदा है और कोई भी क्या खोजेंगे उस फोन से